बोले सीमेन्ट है सीमेन्ट का रेट हमको घर बनाना है और कम करिए न कुछ पचास बोरा साठ बोरा ओ छड़ उड़ है आपके पास और उसका रेट ओ और सब हाँ बालू भी चाहिए गिट्टी भी चाहिए उसका रेट बोलिए न उसका रेट बोलिएगा तब तो रेट कैसे है बोले रेट कछ कम कर दीजिए न हमको लेना है उस सबको नीक पाँच छः टेलर बालू चाहिए पाँच टेलर गिट्टी चाहिए सब कल से स्टार्ट होगा परसो से सामान गिरा दीजिए आप चालू होगा कर देंगे पेमेन्ट ठीक है आएँगे फ्री है ठीक है आ जाएँगे पैसा कुछ कम कर दीजिएगा और सामान सब गिराइएगा गिराना है सब हँ छः टेलर बालू पान टेलर गिट्टी और अथी गिरा दीजिएगा ठीक है छर और है रिंग और सबका रेट कैसे है पाँच हज़ार का दो हज़ार का दे दीजिएगा दो हज़ार का दे दीजिएगा कुछ कम करिए न त चार सौ पाँच सौ कथी लिस्ट पर लिखिए ठीक है आबय छी त बात करै छी